आबादनि थाखाय सरकारनिफ्राय मोब्लिबफोरनि हेफाजाब मोनाया जेरै सरकारा जोंनो आबाद मावनाय फोथाराव आबाद थिलियाव बरिंफोर लागायनानै कारेन्टफोरजों कानेक्ट खालामनानै होयो बेफोराव जोङो समनि गेजेराव जेंना सोमजियो जेरैहाय माब्लाबानि समावहाय कारेन्टफ्रा लड सेटिं जाबाय गोबाव समनि थाखाय थांबाय जेरै देर घन्टासो दुइ घन्टासो बेफोरबायदि कारेन्टआ थांनानै लड सेटिं जानानै थाङोब्ला जेब्लानाखि जोंनि आबादाव दैनि गोनांथार अब्ला जोङो मिशिनजों दैफोरखौ बोखोनानै जोङो आबादाव दैखौ होनो हाया जायो अब्ला जोंनि आबादफोरा रानलांगोन बेफोरनि दारैनो जोङो सरकारनि होनाय माखासे मोब्लिबनि सुबिदा बरिंफोरनि गेजेराव जोङो जेंनाफोरखौ नुजाथिनाय नुनो मोनो मानोना आबाद थिलियाव आबादफोरखौ मोजाङै मोन्नोब्ला नोंनो नांगौ समबायदि दैफोरखौ नांगौ होनांगौ टाइम मथे दैफोरखौ जगायनानै होनो हायाब्ला जोंनि आबादफ्रा रानलांगोन मोजां फिथाइ मोन्नाय नंङा बिनि थाखायनो नांगौ समाव दै जगायनांगौ समाव कारेन्टफ्रा लड सिटिं जानानै होयोब्ला जोङो सम मथे दैफोरखौ आबादाव होनो हायाब्ला जोंनि आबादा नस्थ' जागोन जोंहा गोबां लस जागोन बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव जेंनाफोरा नुजागोन